नमस्ते आपके दुकान पर हीरो हैंडा बी एस हीरो हैंडा बी एस एस गाड़ी है कौन कौन सी गाड़ी है और हाँ लेना है तो कितना माने दाम पड़ेगा लोन से लेना तो कितना पड़ेगा अगर माने पैसे से लूँगी तो कितने में पड़ेगा अच्छा मेरे को चाहिए तो माने और माने कि वही गाड़ी है और कोई गाड़ी नहीं है क्या नहीं नहीं उससे महँगी चाहिए नहीं वही गाड़ी चाहिए मुझे नहीं मेरे को वही गाड़ी चाहिए और पल्सर उल्सर कोई गाड़ी नहीं चाहिए हाँ हीरो होंडे चाहिए ज़्यादा पेट्रोल ज़्यादा पेट्रोल नहीं ना खाती है नहीं नहीं प्रेमेंट वहीं पर करूँगी नहीं नहीं प्रमेन्ट ले ही कर आएंगे हाँ हाँ कैस कैस ले कर आएंगे तो और कोई दिक़्क़त नहीं ना होगी उस गाड़ी में अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा कितना टाइम ले रहेंगे आप वहाँ पर उसके बाद बंद हो जाती है नमस्ते नमस